असांजा ठाणा तालुके में वॾियूं वॾियूं जीअं चएजे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलस आहिनि जंहिंमें सुठी साफ़ सफाई हर ॻाल्हि जो ध्यानु हर ॻाल्हि जी सुविधा मिलंदी आहे हिनखां पोइ अॼु चएजे त जेके ॾह के टीबीअ जी बीमारी थिए थी त उन जी जवाबदारी हर शहरु जी पंहिंजी महानगर पालिका खणे थी हूअ हुननि खे मुफ़्त दवाऊं ऐं ॿियूं सुविधाऊं ॾिए थी उनजे खातनि में कुझु पैसा कुझु जू जमा रक़म जमा रक़म कराए थी पई हिनखां पोइ असांजे तालुके में हंधि हंधि सुठा योगा सेंटर्स खुलियां आहिनि सुठा बाग बगीचा खुलियां आहिनि जिते असां शाम जो अधि मुनों कलाकु पंधि करे पंहिंजे सिहत ठाहे सघूं था कोविड जे टाइम ते बि काफ़ी हिननि जे तरफ़ा असांखे सुठी मदद मिली हुई ज रोक मास्क ग्लव्स कुझु दवाऊं ऐं वैक्सीनेशनस काफ़ी जेके ज़रूरत जूं शयूं हुयूं असांखे पंहिंजे तालुके वारनि मौजूदा करायूं हुइयूं